दिक्खो मड़ो मिगी न मिगी कुसै दा फोन आया शीला दा ते ओह् आखदी तूं न उत्पम शैल निं बनाई सकनी ऐं तेरे सुआद निं होंदे हैन महैं कि'यां निं सुआद होंदे हैन इन्ने शैल सुआद होंदे न ते में कि'यां नि शैल बनाए न तूं आयां महैं मेरै घर आइयै खायां सेही तुगी नें बनाई देगी ते करदी महैं आयां तू इस बारी ऐतबार ते तारें आयां दिक्खेआं तूं तुगी अ'ऊं बनाई देगी किन्ने शैल बनदे न मेरे कोला उत्पम इन्ने सुआद बनांदी ते करदी तुगी औंदी निं ऐ जाच ते बिंद बे सुआदी हे महैं अच्छा आयां फ्ही ओह्दे च फ्ही आई इक दिन ते नेंह् शैल बनाए ते खलाए उसी महैं दिक्खां भला शैल बनदे निं ओह्दे च केह् सूजी पानी होंदी देहीं पाना इन्ना पाना कन्नै उसी बिंद खट्टे बनाइयै रक्खना होंदा ते उसी मटीरियल बनाइयै रक्खना होंदा ते फिर उसी न तवे उप्पर बनाना होंदा ओह्दे बिच गाजर पाओ शिमला मर्च पाओ टमाटर पाओ बड़ा गै सुआद लगदा ते इ'यां फ्ही लगेआ सुआद में अपनी भैनू गी खलाया अपने जठानी दरानीएं खलाया इन्ने सुआद लग्गे अपने बच्चें गी इन्ने सुआद लग्गे महैं दिक्खां लग्गे नी तुगी बी सुआद करदी हां मड़ी तू सच्चैं बड़े गै शैल बनाए न ते महैं हून ते महैं तूं ते इ'यां आक्खा दी नेईं सुआद हैन ते हून कि'यां आक्खा नी तूं मिगी घरै च बी बन्नियै दे